ہیلو جب میں گیم کھیلنا اسٹارٹ کیا تھا اس وقت بہت کم لوگ گیم کھیلتے تھے گیم سمپل ہوتی تھی گرافکس نارمل تھے اور زیادہ آپشن بھی نہیں ہوتے تھے موسٹلی لوگ آف لائن گیمز کھیلتے تھے اسٹک گیم ماریو یا کار ریسنگ انٹرنیٹ بھی سلو تھا تو آن لائن گیمنگ کا بھی ٹرینڈ بہت کم تھا لیکن آج کل گیمنگ انڈسٹری پوری طرح بدل گئی ہے اب گرافکس بہت ریئل لگتے ہیں اسٹور ی بیسڈ گیم آ گئی ہے اور لوگ ملٹی پلیئر گیمز میں ٹائم زیادہ گزارتے ہیں اب تو ہر چیز موبائل پہ بھی اویلیبل ہے جو پہلے صرف کمپیوٹر پہ ہوتی تھی گیمنگ صرف ٹائم پاس نہیں رہی اب لوگ اس سے پیسے بھی کمانے لگے ہیں اسٹریمنگ کر کے ٹورنامنٹس کھیل کے یا گیم بنا کے اسپورٹس بھی ایک پراپر فیلڈ بن گئی ہے جہاں لوگ پروفیشنل پلیئر بنتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گیمنگ انڈسٹری میں بہت ترقی کی ہے گیمنگ انڈسٹری میں جو گیم صرف فن کے لیے ہوتا تھا اب وہ کیریئر بنانے کے لیے بھی ہو گیا ہے ایک انٹرٹینمنٹ ورلڈ اور ایک ارننگ سورس بن گئی ہے